आं ना गुरनो मोजां मोनो आं उन्दैनिफ्रायनो ना गुरनानै जाबोग्राखा नाखौ आङो उन्दैयाव बोरसि दान्दाजों बोनोमोन उन्दैयाव बोरसि दान्दाजों बोनखांनानै आरो जेखाइ मोनब्ला जेखाइजों गुरो जों ज' ज' बिब' बिनानाव जोङो बोरसि दान्दा लायै लायै ना बोनोमोन ना बोन्नानै दाना मोनबोसै एखनब्ला जोङो बुरजा बुरजा मोनबोसै आरो माबाबा जोङो दुब्लियाव जेनबा सान्दुं दुंबा सान्दुं गोसायाव जेखाइ खबाइ लानोसै गुरहैनोसै जेब्ला सान्दुं दुङो अब्ला नाया खना खना जमा जमा जानानै थायो ना बे समाव ना लायनो जोङो मोजां मोनो आरो मेसेङावबो जोङो माबायाव बिलोफ्राव नागिरनानै लायो नागिरनानै लायो होमबा जोङो लोगो लालाय लायो एखनब्ला साब्रै साबाजों थाङो एखनब्ला सय सातजन जालाङो आरो ज' ज' गोग्रोमहैयो गोग्रोमनोबो मोजां मोनो गुरनोबो मोजां मोनो सारनोबो मोजां मोनो नायाव आङो बिरात मोजां मोनो नाखौबो लायनोबो बाया आरो सायनोबो बाया जानोबो बाया नाखौ लायनानै जोङो नाफामबो देयो आरो गोरानबो फोराननानै दोनो जेब्ला नांगौ जेब्ला जोङो नाखौ संनानै जायो दामानि नाया देग्लायहाय नाया मोननाया खम जादोंनालाय बिनिखायनो जों दा ना गुरनाया एसे खमजानानै दङ जेब्ला मेसें जागोन अब्ला जों नाखौ लायनो मोजां मोनो नालाय नाखौ लायगोन दा माबा दैज्लां बोथोर नालाय ना मोननाया खम जादों जेब्ला मेसें जायो जों अबाव बिलोआव अबे बिलोआव ना दङ बेखौ जोङो लोगो लानानै ज' ज' लायो जोङो सय सातजनजों थाङो एखनब्ला गय फाथै लानानै थांखानोसै ना हमनानै गोजांनाय मोनब्ला बोरियाव दसे गाखोनानै गय फाथै जानोसै गय फाथै जाखांनानै दुंखांखांबा आरो जों माबायाव दैयाव ओंखार फिननानै गोग्रोमहैसै गोग्रोमनानै मोनाबा एखनब्ला जेखायजों गुरनोसै सोरबा साम' लानोसै सोरबा खांख्राइ लानोसै सोरबा ना लानोसै दैयाव जा मोनो जों बेखौ लानानै फैजोबनाय जायो आरो ओंखायनो जों ना गुरनो मोजां मोनो लायब्लासो जेनबा नाफोराबो स्वाद मोनजायो नालाय गाव गावनि आखाइजों लायनाय गोथाव जानोसै बायनानै जाबाथ' जों थावनाय मोनाना आरो थोआ नानि दामाबो गोसा नालाय जों ओंखायनो गाव गाव लायनानै जायो आरो